हेल' बेवाइ बेवाय माबादों नोहाय स्लुइस गेट हगारदों नो बान्दो ना हमनि फै ना हमहैनि बान्दो हगारदों नो स्लुइस गेट औ बैयाव माबायाव मा होनो जों लागोनि बान्दो आ मा बान्दो होनो औ बाव बान्दो माबादोंनो स्लुइस गेट हगारदों ना हमहैसै मा लागोन नोंलाय जे लागोन ना मुसारि लागोन

ए थांनाया नै नै न' खाथिनि सानैसो थांगोन आब'मोन थांगोन न' खाथिनि आमफ्राय जेखाइ लानोसै ख'बाइ लानोसै ना सारथाव लोगो लानोबा लाफादो सासे मोनगोन नाया ना दंसो गारोनो

जेखौखि मोना लाबोजोब थारगोन हा मोनो देग्लाइ नाया ए है मोनो बाना जाफ्लेबाय थानायखाय नाया देग्लाय एसे बारा खानो मोनो बियो ना मोना बाबो साम' लागोन खांख्राइ लागोन साम' दाहोनाइ साम' लादाइ जेखौ मोनो बेखौनो लागोन खांख्राइ गांजेमा सिन्खावरि गासिबो लाबो जोबथारगोन बेवाय बेवायजों थांनायखाय मोनगोन बियो जुमाइ गंसे लाफायाबा

औ सलाइ लाखानसै दा ना मोनबा ना गोरि मानैसो सावनानै दै जिङाव फैसै फैसैबा आराम लोंलायबोनोसै जुमाइनि उम जुमाइनि दामा हयले नों हरनांगोन दे जुमाइखौ हयले आं लांगोन औ फैसाया नों हरनांगोन साम' बाबो खांख्राइ बाबो औ साम' खांख्राइ जेखौखि मोना लांगोन लागोन लाबोजोबथारगोन उम लोगोफोरबो होथोंसै उम औ उम मैथाजों नाजों जाफैथारनांगौ मोनसोगारदों नो बुरजा मोनबा फानगोन ना फाना नोंलाय नाखौलाय बुरजा मोनबा फानगोन आंबो एसे बुरजा मोनबा नायाथ' मा मा ना मोनगोन नाया मा मा ना मोनगोन ए ए आमफ्राय बै ना फिसा फिसाफ्रा मा मा ना मोनगोन मा मा ना मोनो ना फिसाफ्रा औ औ दे ओंखारबोबानो जाबाय दे ना बाला बाथिया थुरि हाब्रुआव मोजां मोजां थाथारो उम दे